कोंकणी भाशा ही गोंयची आसून सुद्दा गोंयांत चडशे लोक इंग्लीश आनी हिंदीच उलोवपी आसा कोंकणी म्हणजे जे भायले लोक जी येवन शिकतात ती सारकी आमची प्यूर कोंकणी शी न्हू तितूंत ते हिंदी आनी इंग्लीश मिक्स करून कोंकणी भाशा खूब तेंच्यांनी मॉडिफाय केल्ली आसा आनी स्कुलांनी सुद्दा जे आमी आतां यूझ करता ती आमी म्हणजे अशी स्कुलांनी सगळ्यो टिचरी आमकां म्हणटा की इंंग्लीश उलया हिंदी हिंदी आमची राष्ट्रभाशा जाल्यार हिंदीन सुद्दा उलयल्यार चलता तशें म्हणटा कोंकणीचेर अशें कोण एम्फसायझ करिना कोंकणी उलयल्यार म्हणटात तुमी इंग्लीशीन कित्याक उलयना तुमचें एक्सेल जायना म्हणटा करियर इवन आतां मिडियान जर गेले आतां पोलिटिशन बीन आसात ते सारके अशी थोडेशेच आसा जे पयलींचे जे आजून कोंकणी सारकी उलयता ना जाल्यार बाकी सगळे इव्हन आतां लॅजिस्लेटिव्ह बीन आसा तितूंत सगळे सगळे आमचे आमदार आसा ते इंग्लिशींत बीन उलयता इंग्लिशीन उलोवन आमचे भाशेची हें न्हू पूण आमची भाशेची हें न्हू पूण आमचे भाशेची भाशेक फाटी काडटा कोंकणी भाशा ही खूब म्हत्वाची आसा म्हणोन आमी ती जपून दवरपाक जाय आनी सगळे कडेन म्हणजे अशें लोकांक एन्करेज करपाक जाय की ती यूझ करा म्हणून जर तुमी हांगा आसा तेन्ना तरी आनी इवन आमच्या स्कुलांनी बीन आमी शिकयता तेन्ना फक्त थंयच उलोवपाची न्हू म्हणजे अशी दुसरे भायले येता ते यूझ करपा तेंका लावपाक जाय तितूंंत ती खूब बरी आसा आनी आमची जी कोंकणी भाशा आसा ही खूब बरी आसा